जों थानाय हायेन ओनसोलाव मा गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जेरै लाफा फाथो बेसर सबाइ दालि माइ बेफोरबादि गोबां आबादफोरखौ मावनाय जायो जोंनि हायेन ओनसोलाव हायेन ओनसोलाव जानाय बयनिख्रुइ साबसिन एबा मोजांसिन आबादा जादों माइ फाथो आरो बेसर बेफोरो बुस्तुफोरखौ जों मेसें एबा गोजां बोथोराव मावनाय जायो मावनाय जायो माइखौ जों दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो मानोना माइ आबाद मावनो थाखाय दै एबा अखानि जोबोद गोनांथि जायो आरो बेफोरखौ माव मावनो थाखाय जोंहा हाया समान एबा हाया गुरै जानांगौ जायो आरो हायाव हासार गोनां जानांगौ जायो बेफोरबादि आबादाव जेरै माइ आरो मा लाफा एबा फाथो आरो बेसर बेफोरखौ मावनो थाखाय जों जोंनो एसे बांद्राय अखाबो नांद्राया जायो आरो फाथो माव गायनो थाखाय एबा फाथो आबाद मावनो थाखाय जोंनो मा दै नांगौ नाथाय बेसर आरो सबाइ बेफोरखौ मावनो थाखाय जोंनो बाराद्राय एबा बाराद्राय गरमबो नङा गुसुबो नङा बेफोरबायदि सम एबा बोथोराव मावनाय जायो जायो जोंनि ओनसोलाव बांसिनै मावनाय आबादा माइ आरो बेसर आरो फाथो बेफोरखौ बांसिन मावनाय जायो बोथोर लायै बोथोर बेफोर आबादखौ मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव माइ फाथो आरो मेसें बोथोराव सबाइ बेसर आरो देमसि बेफोरखौ मावनाय जायो बेफोर आबादा जोंनि ओरै हायेन ओनसोलाव जोबोद मोजां रोखोमै जायो जायो आरो बेफोरो जोब गासै खामानियाव सोलिजोबो